आं बेंथलाव थांनायाव मोनसे दखानाव हाबनायाव बेहाय देलायग्रा लानायाव आं मोनसे सना मोजांथार सिथिगलनि नुनायखाय बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला लाबोयो होमब्ला न'आव फैनानै आं गाननो लुगैनानै इखौ गानदोंमोन बे गान्नाय समाव मोजां मोनदोंमोन आरो सिगांहाय दाना उनावहाय गानबाय गान्नानै बेखौहाय खुवासै खुयैनि थाखाय ओमफाय दाना बेखौ गान्नानै दुगैबाय बे दुगैनाय लोगो लोगो बेनि रङा मा होनो गाज्रि जाबाय आरो रङा खारहांबाय ओमफाय बेखौ गान्नानैबो आमफ्राय मा होनो खोमाया मा होनो सना गान्नानै बे खेराखौ गान्नानै आंनि खोमाया गारायबो जादों मा होनो बे सनाया सायावल' मोजांमोन आरो सिङावहाय ओरैनो गाज्रि बेखौनो आंबो फसायनानै लाबोबाय गानफैबाय दाना आंनि खोमायाबो गाराय जाबाय आरो बेखौ गाननोबो हायासै साननै सानथामजोंनो बिनि रङा मा होनो खारबाय